جیسا کہ میری والدہ ہیں ان کو کچن کی رسوئی کا بہت شوق ہے اور وہ ہر بار جب بھی بازار جاتی ہیں پھر گھر پہ مطلب کوئی بھی آتا ہے برتن بیچنے وغیرہ کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ ان سے ضرور خریدتی ہیں اور اس چیز کے لیے میں ان سے کبھی کبھار منع بھی کرتا ہوں پر وہ نہیں مانتی ہیں جس کیونکہ ان ان کو رسوئی کے گھر کے سامان کا بہت شوق ہے تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں کئی طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ کہتے ہیں دو دو تین تین ہیں جیسے کہ لوٹیں ہیں لوٹیں ہمارے گھر میں رسوئی میں دو تین ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں اس میں وضو وغیرہ کر لیتے ہیں کبھی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں پانی وغیرہ پینے کے لیے یوں آ جاتے ہیں اور بیلن وغیرہ بھی ہیں تو بیلن کا روٹی ووٹی میں کام آتے ہیں دو تین طرح کے بیلن ہیں جو کہ ہم کبھی روٹی میں یا پھر کبھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو پوڑی ووڑی بیلنے کے لیے کام بھی آ جاتا ہے اور بھی کئی دو چیز ہیں پیتل ویتل کے بھی سامان ہیں اور کانچ کے اور اسٹیل کے اور تانبے کے بھی سا برتن وغیرہ ہیں جو ہماری والدہ بہت پیار سے رکھتی ہیں ان چیزوں کو اور پھر ہم ہر طریقے سے الگ الگ برتن میں بھی اپنا یوز کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار